इबुकखौ जोंनि थाखाय आङो मोनसे मोजां बिनिफिसियेल होननानै सानो मानो होनोब्ला जों दा जोंनि एरियायाव अलम बांसिन जोंनि एरियायाव जों नांगौ बायदि लेखाफोरखौ मोननो नागिरा बेनिखायनो खायसे लेखाफोरखौ जोङो इबुकनि हेफाजाबैबो फरायनानै जोंनि गोनांथिखौ जोङो सुफुंनो हायो गुबुन फारसेथिं नायनो थाङोब्ला इबुकनि बेसेना बे बाइन्डिं खालामनाय लेखानिख्रुइ एसे खमसिनबो जायो खरसायाबो एसे खमावनो मोनो नाथाय इबुकखौ बेनो मोनसे जोङो मबाइलाव बा कम्पुटार लेपटपफोराव नायथाबबाय थानो गोनां जायो नाथाय बेखौबो जोङो जुदि प्रिनआवट खालामनानै लायोब्ला फरायनो थाखाय मोजां जायो बा इबुकनिफ्रायबो फरायनानै जोङो जोंनि गोनां जानाय जा लेखाफोर जायखौ जोङो नागिरब्लाबो हरखाबै जोंनि खाथिखालानि दखानफ्राव मोननो नागिरा बेफोरखौ जोङो इबुकनिफ्राय फरायनानै जों जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो